हॅलो आं हांव तूं कशी आसा गे हांव आयजूच येप आयजूच येयला हांव भायर आसताले आमी काल तशीं विमानान बसलेलीं आयज पावल्यां आनी आता आमी पणजे आसा सध्या आनी हांगा इफीशें म्हूणोन कितें एक हें आसा कार्यक्रम तें इफी म्हणल्यार कितें गे आं आं म्हणल्यार फिल्म फिल्म फॅस्टीवल तशें मगे म्हणजे हिरो बीन येता तसलें आतां भुरगीं आतां आताच्यां भुरग्यांक तसलेंच आवडटा नू पळोवपाक हे भुरग्यांक दाखयता हांगा आनी खावपाक बीन बरें बरें आसता मगे तशें खावपाचें आं खेळणी आं म्हाजो एक धाकटो चलो आसा गे म्हाजो एक आं बरें तर बरें मात्शें हांगा भोंवता तर पळयता कशे फेस कसलें फॅस्टीवल तें बरें